हाँ सर नमस्कार सर हमारा एक प्रॉब्लम है मेरा क्या है कि जो हमारे पापा लोग हैं वो पाँच भाई हैं और घरवाले सर क्या है कि जो हमारा जमीन है वो एक बीघा रोड पर है और वो मतलब दे नहीं रहे हैं हमको और दूसरी जगह दे दिए वहाँ पर रोड जाने आने का रास्ता नहीं है और गाँव में घर है सर वहाँ पर बनाने में हमे दिक्कत हो रहा है सर ऐसे कुछ सजेसन हमें दीजिए जिससे हमें वहाँ पर मिल सके सर हमारा नाम शेर सिंह यादव हुआ और पापा का नाम अनिल कुमार यादव हुआ और हमारा घर सराय खुर्द छोला मेजा प्रयागराज में है हाँ सर हाँ सर हाँ सर ओके ओ हाँ सर वो है सर वही चीज है ना वो सर वही चीज है अगर पॉसिबल होता तो फ़िर क्यों आते आपके पास समस्या तो यहीं पर जी जी सर ठीक है सर हम सारा मतलब निकाल के पेपर आपको हम ले आकर देते हैं हमारा ये सर काम कराइए ठीक है सर ओके सर ठीक है सर ओके सर थैंक यू सर